तुस मिगी अपने बारै दस्सो के तुस केह् करदे न ते थुआढ़े परिवार च कु'न कु'न ऐ थुआढ़े परिवार दे जेह्ड़े माता पिता न ओह् केह् करदे न होर तुस हू'न केह् करा दे ओ मेरा नांऽ राहुल लवी अं'ऊ रौह्न्नां पखलाई पखलाई उधमपुर बिच रौह्न्नां ते मेरे माता पिता जेह्ड़े माता ते घर गै रौंहदिया ते घरै दा गै कम्म करदियां ते पिता जेह्ड़े ओह् करदे खेती बाड़ी खेती बाड़ी दा गै कम्म करदे ते मेरे भ्राऽ बी है'न दौं त्रैऽ त्रैऽ त्रैऽ भ्राऽ बी है'न ओह् बाह्र ओह् बाह्र गै गेदे कम्म करने गी ओह् घर निं रौहंदे है'न घर जेह्ड़ा अं'ऊ गै रौह्ना ते अं'ऊ हू'न पढ़ा ना पढ़ा ना पढ़ने में कीती अं'ऊ मिडिल स्कूल च उत्थां कीती गौरमेंट स्कूल गै हा गौरमेंट स्कुलै चा ते ओह्दे बाद बिच अं'ऊ हाई स्कूल गेआ दूऐ स्कूल गेआ हाई उत्थें कीती में दसमीं ते ओह्दे बाद च गेआ अं'ऊ सिटी बिच गेआ ओह्दे बाद च ओह्बी गौरमेंट स्कूल हा ओह् हायर सेकेंडरी ओह्दे बाद बिच प्ही अ'ऊं काॅलेज आया हून अं'ऊ इसलै काॅलेज पढ़ा ना